मुझे अपने लेखन को लिखने के लिए अच्छे विचार आते हैं और मैं अच्छी अच्छी तरकीबें यूज़ करती हूँ इसको लिखने के लिए और लिखने के लिए और मैं अन्दर से प्रेरणा होती है कि हम अपने समाज और सँस्कृति की सरकारी मुद्दों के बारे में कुछ बातें ऐसी लिखें कि हमारा प्रभाव सरकार पर पड़े चाहे आपको लिखना कितना भी पसन्द हो ऐसे दिन हमेशा आएँगे जब आपको किसी न किसी स्रोत में प्रेरणा की आवश्यकता होती है मैं एक तरकीब दूँ कि प्रेरणा न केवल एक चीज़ है बल्कि यह लेखना लेखन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है हर लेखक की प्रेरित लेखन लेख लिखने की प्रेरणा की ज़रूरत होती है और कभी कभी यह सबसे अप्राकृतिक स्रोतों में आ जाती है मैंने प्रेरणा पाने के आपसे कुछ पसन्दीदा तरीकों की एक सूची तैयार की है मुझे जो चीज़ें पसन्द आती हैं मुझे किताबें बहुत पसन्द आती हैं ठीक है हम प्रकृति हमें प्रकृति के आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हवा हवा जब चलती है तो हवा मनो मनोहर रहती है और हमा हम उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है ठीक है पेड़ पौधे हैं और समाज में बहुत समाज में बुराइयाँ फैली फैलती है सँस्कृति हैं जो पुरानी प्रथाएँ चली आ रही हैं ठीक है पुरानी प्रथाओं पर सभी लोग उसी प्रथा पर चल रहे हैं ठीक है हमें नई प्रथाएँ वह करनी चाहिए नई प्रथाओं पर चलने चाहिए सरकार को उसपर ध्यान देना चाहिए सरकार को प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण को कम करना चाहिए और प्रकृति को शुद्ध करने के लिए दवाइयाँ दवाइयों का यूज़ करें और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस जिस पर ध्यान दें और हम हम जब लिख अपनी प्रेरणा को लिखते हैं प्रेरणा देते हैं और अपने मुद्दों पर मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं हमें अपने मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए जो आसपास की चीजें घटित हो रही हैं उसपर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि हमा हमारे समाज में बुराइयाँ फैली हैं और समाज समाज को समाज के बारे में ऐसी चीज़ें लिखनी हैं लिखना चाहिए जिस जो हमारे विचार अच्छे पैदा करें और उससे आगे के लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसे कैसे आगे चलकर समाज को सही किया जाए और वहाँ पर वहाँ ऐसी भावनाओं को अपनाएँ ऐसी प्रथाओं पर चलें कि जिससे हमारी जनता को जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े जनता भी जनता भी समाज और सँस्कृति के इस मुद्दों पर हमारी प्रेरणा है कि हम हम जितना चाह जितना भी चाहें वह कम है लिख सकते हैं लिख पाएँगे क्योंकि इतना ज़्यादा है इस इस संसार में लिखने के लिए कि हम कि क्या लिखें इस संसार के बारे में प्रकृति जो जो प्रकृति द्वारा हमें ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं और समाज समाज यह समाज की ऐसी बुराइयाँ को दूर किया जाए और समाज में समाज में ऐसा सब व्यवस्था लागू की जाए जिससे कि जनता को हम जनता को कोई परेशानी न हो सँस्कृति का ऐसा प्रभावी प्रभाव पड़ता है हमारे सरकार को ऐसे सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को आसपास की गन्दगियों को साफ़ कर करवाने के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जो हमें दुखी करते हैं कि क्या हम क्या हम क्या करें कि इस मुद्दे को कम किया जाए और और आगे चलकर मेरा समाज स्वच्छ हो हम लिख आप मेरे विचार और तकनीक ऐसे ऐसे तरकीब अपनाएँगे कि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो और विचारों को अपनी आप जीवन में ऐसी प्रेरणा दें कि अह प्रेरणा दें ऐसी अच्छी अच्छी प्रेरणा दें कि हमारा समाज और सँस्कृति पर कोई अच्छा प्रभाव पड़े और आगे चलकर जो जो मेरे भाई बहन और जो जो आगे के जो आए आए हैं आगे बढ़ें वह अच्छे विचार पैदा हों उनके अन्दर और लिखने की प्रेरणा सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमें समाज और सँस्कृति से मिलती है समाज वह है जहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बहुत दुखी करते हैं हमें जो समाज में ऐसी बुराइयाँ फैली हैं उनको हमें कम करना चाहिए हमें उसमें जागरूकता फैलाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर आगे काम किया जाना चाहिए सँस्कृति ऐसी चीज़ होती है जो हमें हमें इस सँस्कृति के बारे में सबको बताना चाहिए कि और सरकार को भी हम जनता पर ध्यान देना चाहिए कि क्या है और इसपर लिखने के लिए हमें कम पड़ जाती और विचार जितने अच्छे लिखोगे वही अच्छा होगा मुश्किल